गेलेनाया मानसिफोरनि मेंगानाय रंजानायनि राहा होननानै बुङोब्ला जेब्ला सासे मानसिया जेन'बा मेंनानै दुखु दाहायावहाय गोलैनानै दङ बे मानसिया खेला गेलेनायफोरखौहाय हायोब्ला दुखु जानानै थानाय मेंनायफ्रा गेलेनायखौ लानानै स्रां रंजानो हायो आरो मेंनायफ्रा स्रां थाङो आरो बे गेलेनायखौ नायनानै रंजानो हायो गेलेनायाव बिदिनो गोबां समावहाय मिनिथावफोरबो जायो बेफोरखौ नायनानैनो गोसोफ्राव दुखु जानानै थानाय मेंनाय देहाफ्रा बेफोरखौ नायनानै मिनिग्लांनायफोरजों देहाफोरखौहाय रंजानो हायो गेलेनाया बिराद मानसिफोरनि गोसोखौहाय बोहोनो हायो आथिखालावहाय गोबां बेबायदिनो गेलेनायनि दारैनो गोबां गोजौ लेभेलफ्रावबो थांनो राहाफोरबो खालामना लानो हायो बेनि थाखायनो गेलेनाया मानसिफोरखौहाय मेंगानाय रंजानाय राहा होयो